हूं में तुसें गी केह् गल्ल सनांऽ मेरी ममी आक्खन लगी है कि कुडिये चल उत्थै चल दकाने उपर चल मेरे कन्नै में आखेआ में ठीक ऐ चल चलिये तेरे कन्नै जाने च केह् है आक्खदी में तेरे आस्तै सूट पसंद करना एह् आहला सूट तूं लेई लैयां में आखेआ में मम्मी में आपू जाना अपनी पसंदा दा सूट अपना होंदा में कुसै दी पसंद दा नेई लैना है मेरे कोल है बी नेईं हा कोई बी सूट नेईं हा सारे सूट फट्टी गेदे हे फटी गेदे सूट ते में आखेआ हा मम्मी मिगी सूट लेई दे मेरे कोल सूट नेई हैन में थोहाडे़ कन्नै जाना मि सूटे दी बडी ओह् करना में लैना ते में थुआढ़े कन्नै जाना मम्मी आक्खन लगी अच्छा चलेआ तेरे कन्नै सूट गै चाहिदे में मम्मी में शैल सूट लैना ज्यादा मैंहगा सूट लैना जेहड़ा थोहड़ा हंडै बी ऐ है ठीक ऐ चल अस गै बी दकानर गै अस मे दो त्रै दकाने उपर फिरी में कोई चीज पंसद नेईं ही अबा दी मतलब जिस स्हाबे दा सूट में लाना हा मिगी उस स्हाबे दा सूट मिगी पसंद नेई आया में जिस ढंगै दा में लाना कन्नै ब्याह कारज बी एै है में चलो लेई लेना बंदा सूट लेने गी केह् जंदा ठीक फ्ही में लोक जारदे अग्गै पिच्छै लोकें गी पता होंदा जेहडे़ उत्थै दे रौहने आहले होंदे में आखेआ में दस्सो मिगी केह्ड़ी दकान ऐ जेहड़ी च शैल सूट थ्होऐ असें गी इयां ब्याह कारज बिच शैल चलै त्रै चार साल हंडै ते कपड़ा बी शैल होंदा में महाराज जी तुसें गी केह् सनांऽ इक आदमी ने सूट लैता जिस दकाने रा इन्ना चलेआ अजै तक अगर ओह् सूट मेरा चला दा में सच सनां ऐ हां सच्चे आक्खा नी ओह् सूट अजै तकर चला दा मेरा में है महाराज तुस उस दकानर जाओ उत्थुआं तुसेंगी बडे़ शैल सूट लब्भने में चलो ठीक ऐ इस बंदे दी गल्ल मन्नने आं ते सूट लेई आहन्ने आं उत्थूं ते दिक्खने आं शैल होग ते ठीक ऐ नेई होग शैल ते बापस लेई औगे कोई जरुरी थोह्ड़ी ना ऐ उस्सै दकानै उपरा लैना कुतै उद्धरा लेई लैगे शैल जेही दकान दिक्खियै गै अस गे अस तुसेंगी केह् सनांऽ इन्ने शैल सूट के में सनाई नेईं सकदी इयां मतलब बंदा रूह खुश होई जाए दिक्खियै उन्न इक शा इक बधिया सूट कड्ढेआ उनें ई में आक्खेआ में आखेआ मम्मी जेहडे़ सूट कड्डन उऐ पसंद औन जेहडे़ सूट कड्ढन उऐ पसंद औन में आखेआ महां इक मिगी देऔ जेहड़ा ब्याह कारजे च लग्गी जाए इक ओह् सूट चाहिदा मिगी इक मिगी ओह् आहला सूट चाहिदा जेहड़ा मतलब कि होई जा जेहड़ा ब्याह कारजे आहले सूट नेईं मिगी देऔ में दफ्तर जाना होंदा डेली रौज में दफतर जाना होंदा ते मिगी ओहदे बिच बी सूट चाहिदा मिगी ओह् आहला सूट बी चाहिदा में ओह् आहला सूट बी लैना कुछ में है लाइट जेहा शैल शैल लाइट जेहा रंग दस्सेओ जेहड़ा इयां रोज इयां बंदा पाए शैल बी लब्भै इयां कोई दफ्तर दुफ्तर जाने गी इयां बडे़ लोक होंदे में है अच्छा ओह बी सूट कड्ढी दित्ता मिगी इक नजरी कन्नै दिक्खने कन्नै गै शैल लग्गन लगी ओह् मतलब बड़ा स्हेई लग्गेआ दिक्खियै गै उस सुटे गी इयां लग्गेआ नेईं एह् मेरे आस्तै गै बने दा ऐ सूट में लैना गै लैना ऐ उनें आखेआ महाराज दिक्खो सू'ट ते शैल ना लै ने बी तुसें शैल ते लैने बी फ्ही तुसें इक पौना तुसेंगी पंज ज्हार दा ते इक पौना तुसेंगी त्रै ज्हार आहला में आखेआ में ठीक ऐ पंज ज्हार आहले च थोह्ड़े जेह घटाओ उनें आखेआ महाराज अस पंज सौ घट्ट करी लैगे साडे चार ह्जार दा देई ओड़गे में आखेआ अच्छा ठीक ऐ ते फ्ही में इक सूट लैता साढे चार ज्हार दा जेहड़ा त्रै ज्हार दा सूट दस्सा दे हे ओह् मिगी दो ज्हार दा देई ओड़ेआ मिगी में चलो एहदा ज्हार रुपया घट्ट करना मतलब कि साढे चार ते दो किन्ने होए पंज छे साढे छे ज्हांरे दे में दो सूट आह्न्ने अपने आस्तै ठीक ऐ फ्ही आई गे अस चार पंज दिन दे बाद ब्याह हा फ्ही में उऐ सूट पाइयै गेई में नीले रंगे दा सूट लैते दा हा ब्याह च पाइयै गेई में में पाया बराती टाइम सारे मिगी पुच्छन कुडिये सूट कुत्थुआं लैता हाए इन्ना सोह्ना तां गै में सूट लैंदी गै नेईं ऐ ही तां गै मन नेईं करदा हा लैने गी ताईं गै उनें आखेआ हा कुडि़ये तू इन्ना शैल सूट पाया हा कुत्थुआं लैता मतलब कि नुआढ़ा कि घेरा ते कपड़ा इन्ना शैल मुलायम इन्ना शैल लैना कुत्थूं लैता ते कियां लैता में आखेआ दिक्खो भाई जिसलै चीज लैनी ते शैल लैनी ठीक ऐ कोई इयां लेई लैती सस्ती ना ओह् चार दिन चलै ना किश चीज लैना ते फिर हंडै बी में आखेआ में लैता हा साढे चार ज्हार बोल्लेआ हा उनें हे मिगी ते में इयां उंहेगी मसका लाया कि में पंज ज्हार रुपया दित्ता असें लोकें गी थोह्ड़ा सनाना होंदा कि इन्ने दा सूट ऐ कि इन्ने दा दित्ता पंज ज्हार दा उनें मिगी दित्ता सूट है भाई ए् बधिया लगदा है बी है कि पंज ज्हार दा ठीक है नी जिस सूटे गी लग्गे कि एह् पंज ज्हार दा ते ओह् पंज ज्हार दा गै है में आखेआ हा सारे लोकें तारीफ कीती उ नेंआखेआ भैने कुत्थुआं लैता ऐ सूट केहड़ी दकाने उपरा लैता असें बी लैना में अपनी कुड़ी आस्तै लैना इक आखदा में अपनी मैडमें आस्तै लैना थोह्ड़े दिनें बाद में नुआढ़ आस्तै लैना में अच्छा में आखेआ में ठीक ऐ थुआढ़े कन्नै चलगी में आखेआ ठीक चलेओ ना इन्नी तारीफ होई उस सूटे दी ना पाया लोकें आखेआ इन्ना शैल कपड़ा इन्ना शैल कुत्थुआं लैता मतलब कि कदूं लैता मिगी बी लेई चल उत्थै जित्थूं तू एह् सूट लैता में आखेआ ठीक में फिर अगले दिन आई उस दकाने रा में आखेआ अकंल दिक्खी लैओ में थुआढ़े गाह्क बधाई ओड़े दिक्खी लैओ में इत्थै गै आया करना थुआढ़े कपडे़ लैने गी भ्रावा दिक्खी लैओ में थुआढ़े आस्तै चार पंज गाह्क और आहनी ओड़े नी इनें गी मेरा सूट पसंद आया जेहड़ा में थुआढ़े इत्थुआं लैता हा कपडे़ बडे़ गै पसंद आए इंहे सारे लोंके गी ते में आक्खन लगे असें गी नेई ंपता दकान असें बी इत्थुआं गै लैना में आखेआ ठीक ऐ ते आंऊ थुआढ़ी दकाना रा लेई आई इनेंगी ते में हून दिक्खी लैओ हून तुसें गै दिक्खना हून इंनें गी एह् किन्ना मतलब देना इनेंगी जां नेईं देना सारे गै बड़ी तारीफ करा दे है सूटे साटे दियां में आक्खया में हा तुस गै देओ एहदे कोल में आखेआ में हा ते इक है में उनें आखेआ भ्रावा सूट ऐ मैंहगा ते एह् बी मैंहगा ते है बी शैल कपड़ा ग्रंटी अऊं दिन्ना कपडे़ दी कि थुआढ़ा चार पंज साल चलग गै चलग एह् मतलब चार पंज साल कोला घट्ट नेईं होई सकग चलग चलग एह् फटग नेईं ऐ नुआढी जनेही कढ़ाई ऐ उऐ दी उऐ जनेही रौह्ग कोई खराबी नेईं होग कोई किश नेईं होग बा तुसें धोने दा तरीका में सनाई ओड़ना कियां धोंदे ते कियां नेईं धोंदे फ्ही उनें सारें आखेआ कि उहनें सारें सूट लैते चार पंज जनानियें जेहडियां मेरी कन्नै आई दियां हियां सारें गी लेई दित्ते में सूट फ्ही इक दिन में इक होर कुर्ता लैता दा हा ओह् में ब्याह आहले दिन पाइयै गेदी ही दफ्तर पाइयै गेई अऊं ओह् कुर्ता में केहड़े रंगे दा हा ओह् हा इयां सतंरी संतरी रंगे दा ठीक ऐ संतरी रंगे दा हा ओह् कुर्ता आक्खन लगे भैने एह् कुर्ता बी बड़ा सोह्ना उद्धर अग्गै पिच्छै लोग आक्खन लगे खास कर मेरियां फ्रैंडां दोस्त जेहडियां मेरियां कन्नै जेहडियां स्हेलियां ओह् बी पुच्छन लगियां आक्खन लगियां कुडिये तूं एह् सूट कुत्थआं लैता एह् जेहड़ी टाप पाइदी कुर्ता पाए दा एह् कुत्थुआं लैता में मे है ऐसी ऐसी दकानें उपर गेई असें गी बी नेईं पता ंहा दकानें दा असें गी बी नेईं पता हा दकानें दा अस पैहले बड़ी दकानें फिरे चार पंज दकानें फिरे किश पसंद गै नेईं अबा दा हा इयां रद्दी फद्दी सूट हे इयां कोई पसंद नेई अबा दे हे फ्ही असें कुसे गी पुच्छेआ कि कोल कोई शैळ चीजां कुत्थुआं थ्होंदियां हंडनसार चीजां होनी चाहिदयां भ्राबा शैल बी होनी चाहिदियां अजकल दे जमाने दी बी होनी चाहिदयां ओह् आखन लगे अच्छा असें दकान सनाई इक बाकी ओह् दकान दकान नेई ऐ ही मतलब कि हीरा जेबरात आहले लेखा ही मतलब हर इक चीज इन्नी् सोह्नी इन्नी फैशनएबल अजकल दे जमाने आहले लेखा लोग पांदे मतलब बंदा दिक्खये इयां टांऔ होई जंदा उस दकाने बिच मतलब इनी शैल चीजां उस दकाने बिच उनें आखेआ अच्छा फ्ही ठीक ऐ सब उनें मिगी आखेआ अस तुसेंगी पैसै देगे साढ़े आस्तै बी इयै जनेह कुर्ते लेई आयां में आखेआ ठीक ऐ में हा है रंग बक्खरे लेई आयां नमें रंग सनाए इक आखन लगी मेरे आस्तै सैल्ला लेई आयां इक आक्खन लगी मेरे आस्तै लाल लेई आयां इक आक्खन लगी मेरे आस्तै नीला लाल पीला लेई आयां में ठीक ऐ सारे गी आखेआ में ठीक ऐ सारें आस्तै आह्नगी ते मतलब कि उनेंगी इन्नी पसंद आई सारे मतलब कि मेरी कुर्ते दी तारीफ करनी कि तुगी शैल लग्गा दा पाए दा किन्ना हौला कपड़ा इन्ना मलैम कपड़ा मतलब कि इयां रुह खुश होआ दा उनेंगी दिक्खियै मिं बी खुशी होआ दी ही अंदरा कि भाई मेरी बी चीज कुसै गी पसंद आई पैहली बार में पाए दा बे शक चीज मैंहगी होऐ पर खुशी ते होआ दी ही ना कि मैंहगी चीज बी ऐ लोक तारीफ बी करा दे खुश बी होआ दे मिगी ते बड़ी ज्यादा खुशी होआ दी के में इन्ना शैल सूट पाए दा हा मेरे लैंह्गे दी केह् छड्डो मेरे कुर्ते दी बी बड़ी तारीफ कीती लोकें मतलब मेरा रुह खुश होई गेआ मेरा मन करा दा हून उंदी गै दकाने उप्पर जाने दी उंदी ऐ दकाने उपर अऊं मतलब कि इयां मतलब जेहड़ा किश बी होऐ ब्याह दा समान होऐ जां कोई बी कपड़ा शपडा़ा लैना होऐ ते इंदी दकाने उप्पर गै जाना में घर आई में मम्मी गी सनाया मम्मी लैंहगे दी जिन्नी तारीफ लैंहगे दी कीती ओहदे कशा बी बद्ध कुर्ते दी तारीफ कीती मेरी जेहड़ा में लैता दा ना अचछा में आखेआ हून जनानियें मिगी एह् आखेआ कुडिये साढ़े आस्तै बी लेई आयां कोई असें गी आखदा हा लाल लेई आयां कोई आक्खा दा हा काला पीला कोई आखन लगा साढ़े आस्तै एह् आहला कलर लेई आयां में आखेआ बड़ा लोकें मिगी पैसे दित्ते हे इयै नेहा कुर्ता लेई आयां पर अलग अलग रंगे दा लेई आया में आखेआ में ठीक ऐ में दूए दिन हफ्ही गेई उस दकाने उप्पर में दिक्खी लैओ लैंहगा बी थुआढ़ी बिक्री होई और ज्यादा लोग आई गे लैने गी मतलब कि तुसेंगी इन्ना पसंद आया मेरे लैता दा में आखेआ में उत्थै गेदी दफ्तर पाइयै गेदी ही केह्ड़ा में कुर्ता लेइयै गेदी थुआढ़े इत्थुआं अज्ज दफ्तर पाइयै गेदी ही उत्थूं दे लोकें गी बड़ी पसंद आया थुआढ़ा कुर्ता चार पंज कुडियें मि आक्खी ओड़ेआ इयै नेहा कुर्ता लेई आयां इस इस रंग दा लेई आयां में दिक्खी लैओ मेरी बजह कन्नै थुआढ़ी किन्नी ओह् होी गेई ऐ किन्नी मतलब कि ओह् होई गेई उसी केह् आखदे बिक्री होई में आखेआ मेरी बजह कन्नै गै होई नी थुआढ़ी एह् बिक्री में आखेआ दिक्खी लैओ किन्ना फायदा कराया में थुआढ़ा मतलब तुसें मिगी शैल चीज दित्ती हंडन सार चीज दित्ती लोग बी खुश होऐ ते उनें बी लैतियां चीजां फ्ही ओह् कुर्ता में मतलब कि पांदी रौंहदी ही रोज पाना मतलब कि जियां हफ्ते दे त्रै चार बारी पाना शैल करियै धोना फ्ही उसी सकाना धोना फ्ही लाना मतलब कि में ओह् कुर्ता कम से कम बी कोई त्रै चार साल में चलाया बडा हंडन सार बाहरे गी लाना बाहर दफ्तरे बगैरा च लाना फ्ही ओह् बाद बेल्लै शैल हा ओह् कुर्ता में उसी घर लाया फ्ही मतलब कि इ्न्ना मतलब कि ओह् कोई बी इन्नी चीज हंडदी नेईं ऐ बूट बी लैचै अस ओह् त्रै दिने च घस्सी जंदा कुर्ता ओह् कुर्ता इन्ना शैल रंग इन्ना जचा फवा दा इन्ना सोह्ना लग्गा दा मेरे मुहें उप्पर इयां खिली खिली पौंदा हा मेरे उप्पर कुर्ता मेरे उप्पर मतलब कुर्ता मेरे उप्पर इयां कुदआं टाइट कुदे मुडे उपरां कुदआं मुश्कल होआ दी मतलब मुंढे उप्परा टाइट कुतै मूंह है नी फसा दा इयां नी कोई फर्क नेईं कोई बिंद सारी इयां खरोच होऐ कदुआं किश अबा दा होऐ इयां मतलब कि कुदुआं फसा दा नेईं होऐ जा नेईं होऐ सब जगह दा शैल शैल चीजा मतलब कि बंदा खुश होई जंदा उस चीज दा मतलब मिगी बी बड़ी खुशी होई ही कुतै पैहली बार इयै नेहा इन्ना सोह्ना मिगी थ्होआ मतलब कुर्ता थ्होआ में बडी खुशनसीब ही में कदें सोचे दा बी नेईं हा में कदें सोचे दा बी नी हां जिंगदी बिच कि मिगी इन्ना शैल कुर्ता थ्होग जिंदगी बिच मतलब कि इन्नी शैल चीज निकली एह् चीज में जिंदगी च सोची दी बी नेईं ही के इन्ने कपड़े लैते जिंदगी बिच बड़े कपड़े लैते बा मिगी इयै जेहा कुर्ता कुदुआं थ्होआ नेईं हा लोकें मेरी इन्नी तारीफ कीती चार लोकें होर मिलयै लैंहगा छड्डो लैंहगा बी दो चीजां लैतियां हियां में इंदी दकाना उप्परा अंदू दी अऊं में उंदी दकाना उप्पर जन्नी ते ओह् मिगी अगर कोई चार ज्हार रुपये दी बी चीज होऐ मिगी पंदरा सौ रुपये दी दो ज्हार रुपये दी लाई ओड़दे जां पच्ची सौ रुपये दी लाई ओड़दे इन्ना घट्ट करदे मेरे लेई ओह् क्योंकि में उंदे गाह्क बधाए दे अजकल हून जिन्ने बी गाह्क बगैरा जिन्नियां मेरी स्हेलियां होंदियां ओह् उंदी दकाना उप्पर गै जंदियां रिश्तेदार जिन्ने बी जिंनेंगी मेरा सूट लैंहंगा पसंद आया हा सारे इंदी दकाने उप्पर जंदे खुशी खुशी जंदे उनेंगी बी मजा औंदा कपडे़ पाने दा ओह् आखदे मड़ी कुडि़ये तूं असेंगी बड़ी स्हेई दकान दस्सी असें इन्ना मजा आया असेंगी एह् कपडे़ लैने दा मतलब कि चार चार साल चली जंदे नां इंदा रंग निकलदा नां एह् कुतुआं फटदे इयां मतलब ना असेंगी कोई तंगी होंदी कपडे़ लाने दी आसें कदें ठंडा ठंडा रौंहदा लाए दा में आखेआ में ओह् ते है में आखेआ बेशक मैंह्गी चीज लांदे मैंहगी चीज दा बी फायदा गै ऐ मंहगी चीज बी ताईं गै इन्नी शैल होंदी ऐ ताइयें ते बंदे खरीददे न अगर अस सस्ती चीज खरीदी ओड़चै ओह् थोह्ड़ाैं चलदी ज्यादा देर महंगी चीज हंडन सार चीज होंदी एह् सभनें कोला बड्डा ओह् है जनानी आखदी ओह् ते ऐ दकान दार बी खुश ऐ मतलब कि में उत्थुआं दकाना उप्परा गै लेन्नी होन्नी हर इक चीज भलेआं में लैनी होऐ पजामी लैनी होऐ चाहे पजामां लैना होऐ किश बी किश अपनी कीमती चीज सब दकाने उप्परा गै खरिदने होन्ने इयां मतलब के असेंगी मजा आई जंदा चीजां खरिदने दा हंडन सार चीजां मैंहगी चीजां ठीक ऐ मतलब कि असेंगी उत्थुआं गै बड़े फायदा होंदा अस उत्थुआं दै गै लैन्ने होन्ने अपनी हर इक चीज ताइयें गै अस उत्थुआं आह्नने होन्ने अच्छा फिर ठीक ऐ अगली मुलाकात च सनागी के होर केहड़ी चीजां स्हानू इन्नियां शैल लग्गियां होर असें मतलब कि मजा आया लैने दा अस तुसें गी सनागे तुस बी जाह्गे अच्छा ठीक ऐ खरा अच्छा फ्ही खरा और मिलगे अगली बार फ्ही ठीक ऐ